उमेश जी ई हाणे फाइनिशियल ईअर त खतम थियो त हाणे टैक्स भरण जा ॾीअं अची विया आहिनि त हू मूंखे ॿुधायो त पर्सनल लोन या कहिड़ी लोन खणाइजे त न पाखे हू टैक्स में थोरो फ़ाइदो थिए त पर्सनल लोन में छा इंटरस्ट रेट आहे छा पियो हले

ओके हूं

ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे

अच्छा हूं हूं

ओके

हीअ त जामु वधीकु व्याज आहे पाण खे घटि व्याज वारो कहिड़ो सही रहंदो

ओके

ठीकु आहे त पंहिंजो मूं वटि मूचल म्यूच्युअल फ़ंड में बि इंवेस्टमेंट आहे त हुन में बि कुझु टैक्स बचे या छा त हुन हिसाब सां हुन ते कहिड़ी लोन मिलिंदी या मूंखे

ओके हा हा ठीक आहे

ठीकु आहे ओके ठीकु आहे त पोइ मां सभु डिसाईड करे कहिड़ी लोन खणिणी आहे त पोइ तव्हां वटि अचां थो ठीकु आहे

जय झूले